ग्रामीण समुदाय में डांडिया वारो डांस प्रचलित आहे डांडिया डांस असां नवरात्रनि में कंदा आहियूं ऐं छेॼ पाए करे भॻत कंदा आहिनि डांस इहे भॻत कंदा आहिनि चेटीचंड जे जुलूस में बि डांस कंदा आहिनि शादीअ में बि डांस कंदा आहियूं शादीअ में लाॾनि ते डांस थींदो आहे सिंधी गाननि ते डांस थींदो आहे ॿियां बि सिंधी कार्यक्रम थींदा आहिनि हुननि में बि डांस कंदा आहियूं